आंनि जानो मोजां मोननाया जाहैबाय चाउमिन आलु भाजा दालि जेनेबा अबावबा मिथिं दावथिं हाथाइ बाजाराव थांनायाव आं बे चाउमिनखौ जोबोद जानो मोजां मोनो मानोना बे आंनि मोजांसिन खाजा जाहैबाय आं माने बेखौ फुजाफोराव बा मिथिं दावथिंफोराव बा बाजारफोराव थांनायाव गोसो जालांखायो मानोना आं दिनै साउमिन जाबोगोन बा दावदैजों दावदै होनानै बा बिदिनो बेदर होनानै बा ओरैनो चाउमिनखौ जायोबाबो जाबोगोन बेफोरबायदि आं थांखि लानानै थांखायो मानोना आं बेखौ नुनायावनो गोबां मोजां मोनो सामब्राम लागायनानै होसिनानै बा बिदिनो आसारफोर लागायनानै आसारफोर लागायनानै एबा बानलुफोर लगायनानै आं बिदिखौ जानानै गोजोननाय मोनो मानोना आंहा बेजों जोबोर सोमोन्दो गोनां आंनि देहाफोराबो चाउमिन जायोबा एख' माबा गाज्रि जाया जेनेबा आं देहाजों गोरोबफानाय मोनो बेनिखायनो आं बेखौ जानानै गोजोननाय मोनो आं माने सिम्पोल फुजा फाथालफोराव थांबाबो आं बेखौ जायालासिनो फैखाया बेनिखायनो आं बेखौ गोसो खुसि लानानै गोजोननाय मोननानै आं बेखौ जाबोयो आरोमा